देखियौ गाछीमे जे फूल अर जे उपजाबै छी फूल अर उपजाबैमे बहुत परेशानी बढ़ै हइ ओहिमे फूल लगबह पानि पटबऽ ओकरा देखभाल नियमसँ करऽ गाछी बिरछीमे आम कटहर लीची चाहे कोइ भी चीज कोइ भी फसल लगैयौ ताहिमे पानि पटबय पड़ै हइ बढ़िआँसँ देखभाल करय पड़ै हइ फल उपजै हइ तऽ फल उपजै हइ तऽ फेर पकैत हइ फेर तोड़ि कऽ लाबै हइ आ फेर खाए कुछ खएबो करै हइ आदमी आ किछु खएबो करै छियै किछु बेचबो करै छियै किछु पैसो होइ हइ पैसोके आमदनी होइ हइ फल फु फल फूल जे फड़ै हइ फल जइसे कि आम कटहर लीची बड़हर इसभ भेलै इसभ फड़ल घर लयली कर कुटुम्बके देली थोड़ा बेचली आ जे दोस महीम आयत तकरहु देली आरो इधर अगल बगलके आदमी अर हए तिनको देली खाय लए फल फड़ियार खयलक फूल तूल रोपली तऽ फूल तूल रोपली तोड़ि कऽ लयली तऽ पूजा पाठ भेल आ कुछ बेचबो कयली पूजो पाठ कयली किछु दोसो महीमके देली पूजा पाठ करय लेल इएहसभ होइ हइ आम कटहर जे लोक रोपै हइ तऽ इएह सभ फलित के लिए ने जे दु फड़तै लोभे लोक रोपै हइ कि फड़तै तऽ दू गो पैसा होतै किछु खयबो करतै बाल बच्चा घरमे किछु दोसो महीमकेँ बाँटल जेतै इएहसभ के लिए लोक गाछ वृक्ष कोइ भी फसल लगबै हइ इएह सभके लिए ने सुखेके लिए ने लगबल जाइ हइ